फेसबुक इंस्टाग्राम या ट्विटर ते असां समाचार जो बि अपडेट कंदा आहियूं थी थो सघे सभु विश्वसनीय न हुजे थोरो थोरो थी था सघनि असांजो अगरि कहिड़ो गुप्त ॻाल्हियूं असां विझूं था थी थो सघे जाम माण्हूं असांजा फ़ाइदो खणनि माण्हूं असांजा पीछो बि था करे सघनि असांजो कंम्पूटर हैक बि करे था सघनि ऐं असांजो बैंक अकाउंट अॼु कल्ह जो सभु डिजीटल थी वियो आहे थी थो सघे हू बि हैक थी वञे